यहाँके लोग घरमे जेना केओ सरकारी नौकरी नहि भेलै सरकारी नौकरी नहि भेलै तऽ ओ अपन की करतै अपन घरमे जेना कोइ भी दोकनदारी देलकै दोकानदार अपन व्यवसाय जेना किराना स्टोरे भए गेलै किराना स्टोर अपन जिन्दगी काटै छै कैसेहियो कैरके खाय पीके जेनाकि कोइ सरकारी नौकरिये नहि भेलै तऽ कोइ अथी बलोइया बालू या गिट्टी छाप लेबर या मजदूरमे काम करैत रहै छै अपन किसानो अपन किसानो अपन खेतीबाड़ी कैरि कऽ अपन रोजगार करै छै कैसेहु जीवनयापन करैत रहै छै जेनाकि कोइ आ आटे चक्कीके कोइ मीलेके दोकान खोलि लेलकै कोइ आटे चक्की आटा चक्की पीसे लगलै गेहूँ तेहूँ पीसे लगलै अपन कैसेहु रोजगार करै छै अपन पेट पालन करतै करैत रहै छै कोइ भी मील कोइ आटा पीसे बला खोलि लेलकै मील कोइ अथी तेल तेल पीसै बला खोलि लेलकै कोइ बला मील खोलि लेलकै ऐसे ही रोजगार करैत रहै छै किएकि रोजगारमे रोजगारमे अपन पेट पालैत रहै छै किएकि रोजगारके कैसेहियो कऽ दिन कैसेहियो बाल बच्चा खयतै किएकि रोजगारमे हमरा दिन काटेके छै ऐसे ही जिन्दगी काटेके छै किएकि कोइ बिजनेसमे भए गेलै या रोजगार करते करते कोइ अपन बच्चाके पढ़ेलक कोइ खेतीबाड़ी दूइ कट्ठा जमीन लेलकै खेतीबाड़ी करैत करैत कोइ बिजनेसमे चारि कट्ठा जमीन लेलकै लए जमीन लेलकै उसके बाद कोइ चारि कट्ठा लेलकै लए बिजनेस करैत करैत किएकि ओकरा रूपा आबै छै रूपा आबे आबै छै तऽ ओकरामे दू कट्ठा जमीन लए लै छै अपन विवाह शादी धूमधाम सऽ करै छै लेकिन गरीबके बच्चा ओतना नहि कैरि पाबै छै किएकि ओ अपन मील अपन अपन मील पे चक्की आटा उटा पीसै छै अपन विवाह बड़ी मुश्किल सऽ करै छै अपन करैत रहै छै किएकि बेटी विवाहमे बहुते खरचा लागि जाइ छै किएकि दू सात आठ लाख रूपा लागि जाइ छै किएकि कि बेटीके खरचा छै रूपा लाइगि जेतै लड़कामे मोटरसाइकिल दियैये पड़तै किएकि एक हजार एक लाख डेढ़ लाख रूपा लागि जाइ छै किएकि बिजनेसमैन जेनाकि सब सरकारी नौकरी नहि भेलै तऽ की करतै अपन किराना स्टोर दोकान केकरो दोकानदार सऽ समान लएके अच्छा कम दाम लागै छै तकर बाद तनी दू रूपा बढ़ाके अपन बेचै छै दू रूपा बढ़ाके रोजगार करै छै किएकि नहि नहि दू रूपामे बेचभी फेर केना पेट पालतौ नहि अपन अपन नहि खेभी तऽ बाल बाल बच्चा केना खिला पेबही किएकि रोजगार करैमे अच्छा सऽ अच्छा से अथी लागि जइतौ रूपा लगै छै विवाह शादी करभी अच्छा सऽ अच्छा लागि जेतौ किएकि रोजगार करैमे जेनाकि खेतिये बाड़ी केलकै ओकरामे जेना खादे पानि दिअके छै तऽ कोनो दोकनदार पर गेलै दोकनदार सऽ किछु खाद पानि बीया लेलकै जेनाकि गेहूँके बीया खेतीबाड़ी केलकै गेहूँ बुनलै ओकरामे खाद पानि दिअके छै ओकरा खाद पानि दियै जेना देतै ओना ओतना अच्छा फसल अयतै किएकि खाद पानिमे अच्छा जेना मधुमक्खीये पालन करै कोइ कोइ करै छै गाछीमे ओकरामे खरचा लगै छै किछु रुपैआ फेर मधुमक्खी छत्ता चीनी उनी आनै छै अच्छा सनक रूपा चैलि आबै छै किएकि पानि आनैमे जेना कोइ खेतमे पानिये पटबै छै तऽ पानि पटबेमे पम्प उम्फ लगबै छै मोटर लगै छै मोटरमे खरचा आबै छै किएकि बहुत रूपा खरचा होय छै किएकि ओकरा से सब लोक कऽ भला होय छै